हमरा क्षेत्रमे एगो विश्वविद्यालय हइ जहाँपर बहुते ही अच्छा पढ़ाइ होइ छै ओहि विद्यालयमे बहुत व्यवस्था हइ जहाँपर सुविधासँ पढ़ाइ होइ छै ओहिमे बहुत ही तकनीकके बातसभ बतायल जाइ छै जैसे बहुते बहुते वैज्ञानिकसभ जइसन बच्चासभ पढ़िके बनैत छै बहुत ही क्षेत्रमे आगे बढ़ि गेलै आजकलके जमानामे ओहि विश्वविद्यालय जइसन कहीँ नहि हइ ना हइ हमसभ ई विद्यालयमे पढ़ने छियै हमहूँसभ बहुत जनले छियै कि विद्यालय अच्छा हइ निजी बातसभ बतबैत छै सर्वजनिक बातसभ तकनीक सभके बारेमे ओ बहुत ही उदाहरणके साथ पढ़बैत छै जैसेकि आरो विद्यालयसभ हइ साथमे गोयनकासभ हइ कॉलेजसभ हइ बहुत कॉलेजसभ हइ जैसेमे पढ़ाइ होइत छै सभमे अच्छा अच्छा पढ़ाइ होइत छै इएहसभ विश्वविद्यालयके तकनीक हइ जैसे बहुत ही तकनीकके साथ पढ़ायल जाइत छै ईसभ सुन्दर एवं सुन्दर लगैत छै देखयमे भी सुन्दर हइ पढ़यमे भी सुन्दर हइ तकनीकके साथ पढ़ायल जाइत छै इएहसभ छै